हँ कोन कोन कोन बातपर विचार जेकि समाजमे हम इएह चाहै छी जे समाज सेवी हमहुँ रही आओर समाजमे मिलल रही आओर समाजो हमरासँ मिलल रहै एकता मिलान सबके रहै ककरोसँ ईर्ष्या द्वेष नहि होइ जेहन समाजमे एकता मिलान रहै ओतेक बढ़िआँ आओर हमरा लिखै पढ़ैमे खाली भगवाने भगवती सीते राम लिखैमे नीक लागैए आओर वएह हम हरदम भजितो रहै छी रटितो रहै छी भगवाने सबहके नाम आओर बेसी हमरा जे यऽ से भगवतिये रहै छथि मुँहमे बेसीखान हमरा भगवती हे माँ हे माँ वएह माँके पुकारैत हम रहै छी सीता राम भगवान सबके